पेशेवर तैराकी पारंपरिक तैराकीअ खां घणेई माइननि में अलॻि आहे प्रोफेश्नल कोच खां सिखिणो पवंदो आहे पेशेवर तैराकी ताकी किथे कमपिटिशन वग़ैरह वग़ैरह में जिते आयोजन थींदा आहिनि हुते घणे टाइप जी तैराकी थींदी आहिनि औरि उहो सभु जीतण लाइ स्टैमीना ॾाढो वधीक खपंदो आहे बॉडी में त उहो सभु नॉर्मल मा तैराकी खां न थी पाईंदो आहे हुन लाइ प्रोफेश्नल कोच वग़ैरह खपंदा आहिनि ताकी जो बि आयोजन थियनि था तैराकी जा हुन में माण्हू जो बि कंटेसटन्स प्रतिभागी हूंदा आहिनि उहे ख़िताब खटी सघनि औरि मूं खे पर्सनली स्विमिंग पूल में तैराकी करणु वधीक सुठो लॻंदो आहे छोकी मां वधीक तैराकी न कंदो आहियां कॾहिं कॾहिं जॾहिं मुंहिंजो मन थींदो आहे मां स्विमिंग पूल में वञी करे तैराकी कंदो आहियां